हमारे यहाँ स्थानीय कला रेशमी साड़ी बनाना होता है रेशमी साड़ी बनाने के लिए हम रेशमी धागों का प्रयोग करते हैं और रेशमियों को सूत की तरह काटते हैं और अच्छे प्रकार से उसको बारीक बारीक करके बनाते हैं जिसको साड़ी को बनाने के लिए हम सोने के तार का भी प्रयोग करते हैं जिससे हमारा साड़ी चमकीला और सुंदर लगता है और उसी प्रकार से मिट्टी की भी बर्तन बनाना और मूर्ती बनाना इसके लिए उद्योग के लिए सरकार हम लोगों को लोन भी देती है जिससे हम लोग सामान खरीदकर मूर्ति और मिट्टी के बर्तन को बनाते हैं मूर्ति को हम अपने घर में मार्केट से खरीद कर लाते हैं जो कि पूजा के लिए बहुत ही सुंदर लगता है और उन्हें बाज़ार से लेकर घर पर आते हैं तो अच्छे अच्छे से पहले उसको सजाते हैं कि किस प्रकार से सजाना चाहिए जिसको जिसके सजाने से हमारा घर